इन्स्टाग्राम पर हम रील्स बनाते हैं और फ़ोटो भी लगा देते हैं फ़ेसबुक पर हम भी फ़ोटो लगाते हैं और लाइक बनता है सब देखता है इसलिए हम फ़ेसबुक पर फ़ोटो लगाते हैं इसी फेस काम करते हैं और व्हाट्सएप से हम फ़ोटो स्टेटस भी लगाते हैं और फ़ोटो स्टेटस भी लगा देते हैं और फ़ोटो भेज देते हैं किसी को हमको भी कोई भेज देता है वीडियो कॉल भी हो जाता है और ऑडियो कॉल भी बात कर सकते हैं किसी को भी भेज देते हैं यही सब व्हाट्सएप में हम काम कर लेते हैं और प्ले स्टोर से हम सभी एप्स को लोड करते हैं रवनि से हम वीडियो अथी फ़ोटो को फ़्रेश कर लेते हैं

और इन्स्टाग्राम पर भी लगाते हैं फ़ोटो विडमेट पर हम सारे वीडिओ डाउनलोड कर लेते हैं वीडियो डाउनलोड करते हैं सब हर एक चीज़ हम विडमेट पर लोड कर सकते हैं और ऐप से हम सहायता ले लेते हैं इन्स्टाग्राम पर भी हम फ़ोटो खींच लेते हैं और व्हाट्सएप पर भी हम वीडियो कॉल कर लेते हैं ई फ़ोटो फ़ेसबुक पर भी लगाते हैं विडमेट पर भी हम फ़ोटो लोड कर लेते हैं और प्ले स्टोर पर प्ले स्टोर से हम सबकुछ लोड करते हैं सबकुछ लोड कर लेते हम इन सब ऐप्स लोड करते हैं जैसे कि सब ऐप से हम हर एक चीज़ बत बना लेते हैं यूज़ करते हैं